हेलैके बारेमे जे धारमे हेलै छै जे बलिष्ठ छै ओ तऽ ओहनो हेलि जाइ छै जेना कोइ डुबि रहलैए डुबैके मकसद जे छै अँ जे रस्सा फेकिऔ ओकरा एक आदमी ओ बच्ची जाइऔ रस्सा पकड़िके ओकरा खी खिच लिअऽ ओकरा टिनाके अथी बनैके ओहिमे रस्सा दैके फेकि दिऔ तब ओकरा पकड़ैके खिच लिअऽ निकालैके भेलै ई निकालि सकै छिए अहाँ हमे शिबेन तऽ बहुत बलिष्ठ छै जे हेलिके भी मने डुबकी मारिके ओकरा निकालै छै निकालल जाइ छै जे डुबकी मारिके ठेलने ठेलने बगल लगै दै छै इहो होइ छै तऽ बगल लगबैके बाद ओकरा जे किछु बचाव होइ छै बचाव कै दै छै विशेष पड़लाके बाद जे होइ छै ओकरा तत्कालके लिए डर भी होइ छै जे नहि हेलै छै ओकरा आओर जे हेलै छै ओकरा लिए कोइ डर नहि छै ओकरा फाँड़ामे रस्सी बान्हलिए सीधा घुसलिए नदीमे नदीमे घुसिके ओकरा ओकरा मने डुबकी मारिके ठेलने ठेलने मूड़ीसे ओकरा ब बगल लगेलिए बगल लगैके ओकरा बचेलिए आओर जे छै खड़ो खड़ी हेलै छै डुबकिओ मारिके हेलै छै किछु दूर तक हेलि सकैए आओर हेललिए हेलैके बाद दम जब बेसी खराइ छै उपरमे कनिटा पानि अँ हाथके इशारा दैके हँ अपनो बचू ओकरो बचाबिऔ तब बचाबैके बाद जे छै तऽ एहि तरीकासे हेलल जाइ छै एना हेलबै तऽ तब बचाव होतै हँ बचाव होइके बाद ओकरा बचेलिए सभकोइ सभकोइ बचैके ओहि पार हेलिके निकालिके अपना प्रणाम कएलिए गङ्गा माइके गङ्गा माइके प्रणाम कै के तब ओकरा छै बचेलिए तब घुसिऔ ओहिमे घुसैके बाद तब ओकरा निकाललिए

आओर केलाके नाव भी जे छै अपन बनै लिअऽ आओर ओहिपर नाव बनैके ढाएँ जाइऔ ओकरा थोड़ा ओकरा हाथमे रस्सी पकड़ै दिऔ आओर फेर बोलबू ओकरा ओहिना खिचि उपरमे आदमी खिचतै धाएँ बगल निकलि जएतै बगल लागि जएतै इहो होइ छै बहुत तरीका छै बचबैके कै ढङ्गके छै बचबैके जे बचै सकै छिए ओकरा तब बचबैके बाद जे छै आदमी बचै छै बचाव करेलिए आओर जकरा हेलै ले नहि आबै छै तऽ ओहि नदीमे ओ अपने आप डुबि जाइ छै गङ्गा माइ ओकरा नहि बकसै छै एना होइ छै एना होइके बाद जे गङ्गा माइ तोहरा गोर लागै छिअऽ तोहरा हमारा कि घट्टी भेलऽ कु घट्टी भेलऽ माफ करऽ ओ आदमीके महसूस करै पड़ै छै एहि लैके हमरा आओरके हेललिए यऽ आओर निकाललिए यऽ कतेक आदमीके बचेलिए यऽ बड़का बड़का नदीमे आओर सएह कहलहुँ